हमसब वाद्य यंत्र बजबै छी ढोलक नाल तबला हारमोनियम यंत्र हमसब बजबै छियै एहि सबके रुचि हमरा आरके बचपनेसॅं अछि हमरा आरके बाबा परबाबा पूर्वजेसँ वाद्य यन्त्र बजबैके से जानै रहल आओर हमसब अखन तक बजबै छी एहि बजबैमे हमरा आरके खूब मोन लगैया आओर बच्चा आरके हमसब वाद्ययंत्र बजोनाइ सेहो सिखबै छी एहि दुआरे की बच्चा सबके बड एहि सबसँ स्नेह रहै छै सुबह कतऽ ने शाम कऽ हमसब दू दू घंटा हारमोनियम बजौनाइ आओर गाना गौनाइ चालू रखै छी आओर डेली प्रतिदिन हमसभ अहाँके गाना शामके बाद बजबै छी ढोलक तबला नाल हारमोनियम गिटार सभ वैंजो ने हमसब बच्चाके सीखबै छियै आओर ओहिसब सऽ बच्चा अरके खूब मनो लगय छैन